आतां भारतांन तीन ऋतू मुख्य आसात उनाळो पावसाळो आनी हिंवाळा म्हणटा पय आमी आतां तातुंतलो जो पावसाळ्याचो ऋतू आसा तो केन्ना सुरू जाता तर जून जुलय ऑगस्ट आनी सप्टेंबर ह्या चार म्हयन्यांत पावस पडटा एक एकदा जुनाच्या सुरवातेकूच पडटा म्हणजे मे म्हयन्याच्या एन्डा मेरेन तो सुरू जाता एक एकदां जून अर्दो जालो तरीय पावस पडना आतां म्हज्या वाठारांत पोवपाक गेल्यार पावस पडटा भरपूर आनी तो म्हज्या जिणेंत लायफान कसो प्रभाव करता तर पावसाचो ऋतू म्हाका जास्त असो आवडना

पावस म्हणजे उदक पडत रावता मागीर घरांत सगळे कडेन हळशीक जाता कित्याक भायर गेले भितर आयले जाल्यार ते ओले पांय लागतात जी जमीन आसा ती घाण जाता ओली जाता चिपचिपीत कशी जाता सो तशें हितून बसपाक रावपाक सुद्दां म्हणजे बरेंशें दिसना आवडना मागीर तूं नेमकोच खंय कितें फंक्शन आसा जाल्यार तूं भायर वयतलो जाल्यार तुका रेनकोट पावस पडटा जाल्यार रेनकोट छत्री म्हणजें तुवेन बरें सुद्दां कपडे घालून गेलें जाल्यार तुका तो हुस्को आरे देवा पावस येता म्हणचे म्हाजे कपडे आतां भिजतले इतले बरे कपडे म्हाजे अशें जाता मागीर पावसांत जास्तशे एक्सीडंट्स जातात कित्याक थ्रुआवट पावस पडटा जावं उदक व्हांवता सो रोड मातशे स्लिपरी जातात तेज्या कारणान झप्प करून एक एकदां ब्रॅक मारलो कितें गाडी कंट्रोल जावपाक कठीण जाता आनी तो मनीस कदाचीत पडपाक शकता अश्यो खुबश्यो गजाली घडटा पावसांत म्हणून म्हाका पावस आवडना म्हणचे असो प्रभाव आसा म्हणून